हमसब अपना गाछीमे मे पेड़ रोपऽके लेल पौधा जे नर्सरी से लबैत छियै सरकारके द्वारा मनरेगा विभाग से भेटैत छै लबैत छियै मनरेगा से तऽ जते चाही तऽ ओते तऽ नहि भेटैया लेकिन कि प्राइवेट नर्सरीसँ मनपसंद जे पौधा अछि ओहि सबके लऽ आके हमसब रोपैत छी ओहि मने कि हमरा पास जे बगान अछि ओहिमे बहुत तरहके पौधा अइ जैसे आम अछि लीची अछि सागबान अछि कटहल हइ कटहल अछि आमला अछि ओ मने कि ओकर एकटा आदमी सेहो अइ जे समय समय पर सिचाइ करैया मालजालसँ रक्षा करैया एकरा बाद जखन शामके समय घूमऽ जाइत छी तहन प्रसन्नतासँ मन भरि जाइया तथा ओहिठाम समय समय पर हमसब वनभोज सेहो आयोजन करैत छी ओहिठाम जाकऽ रङ्ग विरङ्गके समान बना कऽ अपने खाइत छी तथा लोककेँ भी खुआबै छी ई अक्सर हमसब महिनामे एक आध बार जरुर कै लै छी